आं जोंनि गामि दखान खाथियाव मोनसे फावथेन सेट बायदोंमोन आरो बेनि मोनसेबो बखना लिरना नायनायदोंमोन आङो फावथेना जोबोरैनो स्मुट आरो लिरनो मोजां आं मोजां मोनदों फावथेनखौ